मुंहिंजे दुकान में माण्हुनि जी सुविधा अनुसारु शयूं आहिनि पर मां पंहिंजी नंढी दुकान खे स्मार्ट ऐं वॾो थी करणु चाहियां मां चाहियां थी त हर हिकु ग्राहक जेको मुंहिंजी दुकान ते अचे उहो कहिड़ी बि शइ लाइ वापसि न वञे हर हिकु सुविधा हुन ग्राहक खे मुंहिंजे हिन दुकान मां मिलणु खपे मां चाहियां थी त मुंंहिंजे दुकान में सीसीटीवी कैमराऊं लॻनि ऐं सॼो सिस्टम मुजे दुकान जो डिज़िटल थी वञे हर हिकु ग्राहक मुंहिंजे दुकान मां अची करे ख़ुशि थी वञे कोई बि ख़ाली न वञे